बेंकनिफ्राय लन लानाय बे लननि सोमोनदै आङो बेखौनो बुंगोन जे नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानोब्ला नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरा थिग जनांगोन जेरखम आधार कार्ड पेन कार्ड आरो मोब्लिब बिल बा हानि लेखा बेफोर मानि लानो हागोन आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय कार लन हम लन आरो बेफोरखौ लानो हायो बेंकाव माखासे कनसाल्टेन्ट थायो बिफोरो बिसोरनो नोंथांखौ बेंकाव थाङोब्ला माबादि रोखोमै नोङो लनफोरखौ लानो सुबिदा मोनगोन बा नोङो पार्सनेल लननि सोमोन्दै सोंनो ना हम लननि सोमोन्दै सोंनो ना कार लननि सोमोन्दै सोंनो ना नोङो एग्रिकालचार सेक्टरनि लननि सोमोन्दै सोंनो बायदि बायदि बिथिंनि लननि सोमोन्दै नोङो सोंनो हागोन बे कनसाल्टेन्टआनो नोंनो मोजाङै फोरमायथिनानै होगोन दि लना नों मबे बिथिङाव लानो थाखाय फर्मखौ नोङो गिबियावनो फर्मखौ फिल आप खालामगोरनानै लाग्रो नांगोन आरो बिनि उनाव सिक्स मान्थस नोंनि बेंक एकाउन्टनि आप टु डेट स्टेटमेन्टखौ नोङो बरननानै लाग्रो नांगोन बरनानै बिनि उनाव नोंनि भटार कार्ड आरो पेन कार्डखौ लोगोसे फट' जाखिनि बेंकआव जा बियो बे डकुमेन्टसखौ नोङो होनो हानाय होनोहानाय जाथारनांगोन आरो लनखौ लायोब्ला लननि पारसेन्टेज हिसाबै नोङो मानि लनखौ सुखनो नांगोन थि समावनो दान मोनफ्रोमबोनि सेनिफ्राय बानि गेजेराव से अक्टनिफ्राय बा अक्टनि गेजेराव नोङो होनो हानाय जानांगोन आरो लनखौ जेसेबांखिनि नोङो मान्थलि होबाय होलांबाय थागोन नोंनि सिबिल स्करा मोजाङै गखोबाय थागोन आरो उनाव मानि गोरलैयैनो नोंनो बेंकनिफ्रायनो माखासे कनसाल्टेन्ट कनसाल्ट खालमग्रा मानसिफोरा नोंथांनाव जानबुंनि गेजेरजों कन्टेक्ट नाम्बारखौ ला लानानै फन खालाम हरनानै नोंथांनो लनखौ आरो जासिफिनबावनय बे राहयाव दोनगोन बेबायदि सुबिदाजों नोंथांनि सिबिल स्करखौ नोंथाङा जेरोखोम आरो लननि सुख'नाय अक्टखौ बारहोआ लासिनो नोंथाङा जे रोखोमै सुख'लांबाय थायोब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो मानि बेंकनिफ्राय लन लनो हानाय सासे मोजां लन लागिरि होननानै सिनायथि मोननो हागोन